बर' हारिआव मा मायाव ना हमो होनोब्ला गुबुन जाथिआबो ना हमो बर' जाथिआबो हमो माने जेखाइ खबाइजों हमो बिदिनो सेन बा ख'खा बायदिसिनाजों हमो बर' जाथिया मानोना गुबुन जाथिफ्राबो दाना गासिबो सोलोंसै बेफोरबायदि ना हमनायखौ ना हमनायाव मा मा नांगौ होनब्ला जेखाइ खबाइ सेन ख'खा बिदिनो जे मुसारि बायदिसिनाजों हमो